हॅलो हॉटेल स्पायस गोवा न्ही हांव वेदा केरकर उलयतां दनपरां जेवणाचे पिकअपा खातीर एक ऑर्डर दिवपाची आशिल्ली आतां तुमकां आमची ती सदचीच ऑर्डर खबर आसा न्ही तीच घे फक्त एकदां रिपीट करतां हांव दोन पोर्शन ऑफ शीत दोन पोर्शन एक हाजे सुंगटाचे हूमण आनी एक वेल्यांचे दोन पोर्शन विस्वण रेशाद आनी दोन पोर्शन चणाक मसाला फ्राय आनी एक चिकन एक चिली चिकन ही इतलीच ऑर्डर सदांचीच आनी हाचें कितले जातले तें मातशें सांगता आं ओके आनी कितल्या वेळान घेवपाक येवपाचें ओके बरें आनी एक फॉर्टी फायव मिनिट्सांनी येता तर व्हरपाक बरें थँक यू